सीतामढ़ी मे सबसे पारंपरिक भोजन चावल दालि रोटी सब्जी चटनी सबसे उत्तम है सलाद सबसे उत्तम मानल जाइ छै ओकरा बाद ठेकुआ कसार सबसे उत्तम मानल जाइ छै सबसे उत्तम मानल जाइ छै एकरा सबसे ई सबसे जादा सीतामढ़ी के शहर मे मिलै छै लोग बड़ी मिक्स सबके खाइ छै माता सीता के जन्म भूमि इहे है जेकरा कारण जेकरा चलते सबसे जादा लोग जनै छै सीतामढ़ी बहुत अच्छा शहर हो गेल है यहाँ के संस्कृति पूजा पाठ मे लोग जादा विश्वास रखे छै बहुत नीक से सब कुछ करै छै भोजन भोजन जादातर यहाँ पर आओर धान गेहूँ इसब होइ छै आओर लोग बहुत अच्छा से सब किछु उपज कऽ के घर के खुद बनाके जादातर लोग खाइ छै भोजन संस्कृति मे है की छठि पूजा पर लोक जादा ध्यान दै छै दुर्गा पूजा पर लोग जादा बहुत जादा पैसा खर्च कऽ के सब कुछ करै छै सबकुछ बनऽबै छै मेला उला सब अच्छा से लगै छै आओर एकरा सामग्री सब भी सीतामढ़ी के अन्दर मे मिल जाइ छै